देखिऔ खेती करऽ के लेल जे छै ने से मिट्टी जे छै हमरा सबके इमहर चिकनी मिट्टी होयत छै आओर कहींँ कहींँ बलुआही मिट्टी सेहो होयत छै तऽ चिकनी मिट्टी पर जे छै से धान गेहूँ आ दलहन सबके फसल जे छै से बहुत बढ़िआँसँ होयट छै आओर ई फसल जे छै से मतलब हमसब जे छै से अलग अलग मौसममे अलग फसल होयत छै जेना गरमीमे जे छै से अहाँकेँ धानके खेती होयत छै तऽ ओहुमे जे छै से माटी जे लगभग जे चिकनी माटि रहैत छै जे बलुआही माटी रहैत छै ओहि सबमे बढ़िआँ खेती होयत छै आ ओकर बाद अहाँकेँ गहुँमके खेती होयत छै आ गहुँमके खेतीके बाद जे छै से अहाँकेँ बहुत सारा ओहिमे बीमारी लागि जाइत छै तऽ खाद यूरिया डी ए पी सल्फेट अइ सबके उपयोग कएल जाइत छै तऽ मिथिलामे जे छै से मैथिली आओर मिथिलाके पहचान छै खेतीसँ छै एतऽ अधिकतर लोग जे छथिन से किसान रहैत छथिन आओर खेती करैत छथिन दलहनके खेती करैत छथिन अनाजके खेती करैत छथिन आ फूलके खेती करैत छथिन सब्जीके खेती करैत छथिन अलग अलग प्रकारके खेती हुनकर सबके होयत रहैत छनि तऽ एहिमे जे छै से लोग अपना अपना घर परिवार चलाबऽके लेल अलग अलग प्रकारके खेती करैत छथिन जेनाकि गहुँम तऽ सालभरि गहुँम जे छै से उपजेलहुँ तऽ बेचबो कयलहुँ आओर चलबो करैत छै जाहि मौसममे समय समय पर जे छै हमसब फसलके देखैत रहैत छियै आओर फसलमे जे छै से कोन कोन खादके उपयोग करऽ के छै तऽ ओहि सबके विशेष खयाल रहैत छै यूरिया सल्फेट डी ए पी आओर कीटनाशक सबके उपयोग ओहिमे कएल जाइत छै कीटनाशक अगर समय समय पर हम अगर नहि दै छियै तऽ ओ फसल जे छै से बर्बाद भऽ जाइत छै आओर फसल अगर बर्बाद होयतै तऽ किसानके जे छनि से खेतीमे काफी नुकसान होइत छै ओनाहुतो जे छै से गाँव घरमे खेती जे होइत छै किसानके तऽ ओहिमे काफी परेशानी होइत छै फसल उगेलाके बादोमे जे छै से जङ्गली जानवर सब ओहिके परेशान कऽ दै छथिन ओहिके लेल चारू तरफसँ घेरबाबऽ पड़ैत छै आओर तहन ओहिके रछा कयल जाइत छै फसल बड़का भेल तऽ फेर ओहिके कटलहुँ मशीनसँ ओहिके कटनी होयत छै